शिरो पायस मुगांचें गोडशें चवळ्यांचें गोडशें लाडूल मूग तांदळाचे लाडू मुगांचे लाडू खाजें पातोळ्यो धोणे धोणे आनी धोणे जात शेवयो नाल्ल नाल्लांचो रोस काडून त्यो शेवयो करतालीं त्यो वांटून पय वांटून ते शेवयो मशगेचेर बारीक त्यो शेवयो करतालीं त्यो रोसान घालतालीं नाल्लाच्या त्यो शेवयो शिरो केळ्यांचो हालवो आंब्याची आंब्याचो हालवो करतालीं अननसाचो हलवो करतालीं साकरेचीं कापां करतालीं गोड गोड भिकणां घालून तीं कापां करतालीं गोडाचीं